हलो नमस्ते अरे सर एक सामान हमारा आ रहा था उसको हमको एक्सचेंज कराना है जी अरे सर हमको बहुत दूर का है और हमको ये चेंज कराना है और आप कोशिश करिए ये चेंज करवा दीजिए

जी सर आप भी तो कर सकते हैं हम इतना पढ़े नहीं हैं सर हम दे सकते हैं आप चेंज करा दीजिए हम इ हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है जी और सर

नमस्कार